चिड़ियाँ रहैत छै ने चिड़ियाँ मतलब कौआ रहैत छै कौआ तऽ बेसी करि कऽ गाछ बृछ पर रहैत छै उड़ै छिकै गाछ बृछपर छिकै बैठल अङ्गनामे आबै छिकै उड़के फुदकी रहैत छै तऽओ तऽ घरोमे अथी बनाइ लै छिकै कोन चीज कहैत छै घोँसला घोँसला होइत छै ओ बना लै छै घरो ओरोमे खिड़कीमे खिड़कीमे बनाइ लै छै घोँसला तेकरबाद तेकरबाद की कहैत छिकै कबुत्तर अछि कबुत्तर तऽ कबुत्तर पोस पोसिये लै छियै आ ओकर घोँसला बनबै छियै अङ्गनामे तऽ छियै बनैने तऽ ओकरा दै छियै खानापानि पानि दै छियै चाबल दै छियै अथीआर दै छियै लएकऽ तऽ ओहो सब खा खाइ छै पानि दै छियै या की कहै छियै चनो तनी छीट दै छियै चाबल छीट दै छियै ओ सब खाइ छिकै तेकरबाद अपन चरा करि लै छै फेर अपन चलि आबैत छै घर अपना घरमे घुसि जाइत छै बैठैत छै ओकर घोँसला बनेने छियै कबुत्तरकेँ मुर्गा छै मुर्गाके ए तेकरबाद इबला मुर्गा होइ छिकै देसला तऽ ओकरा पोसैत छियै तऽ ओहो मतलब अपन घोँसला बनाइ देने छियै ओहो रहै छिकै इहए सब दै छियै छीट चाबल गहुँम चाना मुढ़ी किछु किछु छीट दै छियै अपन खाइ लै छै पानि पी लै छै पानि दै छियै पानि पी लै छै अपन फेर ओहो अपन ओ अपन घरमे घर बनाइ देने छियै अङ्गनेमे आ अथीमे तऽ खोला खोलामे कऽ तऽ घर घर नखते नहि रहैत छै ओहएमे बना दै छियै ओहएमे अपन घुसिके बैठै छिकै चिड़ियाँ छिकै फुदकी छिकै ओ आर तऽ घरो अङ्गनामे घोँसला बनाइ लै छै ओहिमे बैठै छिकै तेकरबाद एक एकदम शुग्गा छिकै शुग्गाक तऽ आ आर बढ़िआँसँ पोसैत छियै शुग्गामे ओकरोमे चाबल दए दै छियै तनी गो दुभी किछु किछु लएआर कऽ पिँजड़ामे दए दै छियै अपन पानि धए दै छियै अपन खाइ पीयै छै ओहएमे रहै छै पिँजड़ामे तेकरबाद चील होइ गेलै चील चील कबुत्तर बगुला ई सब बेसी करि कऽ गाछे बृछपर रहैत छिकै उड़ैत रहैत छै फेर उड़ि उड़ि कऽ अइतै बेसी करिकऽ खेत पथारमे बगुला रहैत छिकै जखनी पानिक पटबन रहैत छै ने तखनी बगुला खेतमे कतेक ने रहैत छै ओहए अलाइ बकल जे होइत छै से खाइ पीयैत छै आ तखनी बौआ आर रहैत छै देखैत छियै तऽ अच्छा लगै छै देखैमे आ जखनि रहैत छै देखैमे तऽ उजर उजर टाइपके रहबे करैत छै देखैमे अच्छा लगैत छै सुगा तऽ हरिअर रहैत छिकै बक्कत होइ गेलै ओहो उजरे रहैत छिकै सफेद कौआ तऽ भए गेलै कारिमे रहैत छै कारि रहैत छै तऽ ओ तऽ गाछ बृछ पर उड़ैत उड़ैत ओ तऽ गाछे बृछपर रहै छै फुदकी छै ओहो मतलब फुदकी जे गाछ बृछ पर रहैत छै तेकर बाद चलि आबैत छिकै अपन अपन जहाँ घोँसला बनेने छै अङ्गना घरमे छप्पर पनसा पंसीमे भिलेटरमे किछु मे बनाइ लै छै घोँसला अपन ओहिमे बैठैत छै तेकरबाद की कहैत छै एगो चिड़ैयाँ छै एकदम तनीगोके रहैत छिकै ओ चिड़ैयाँ पकड़िओ लै छै केओ तऽ पकड़िओ लए दए दै छै खाइ लए पानि दए दै छै तऽ ओ अपन खाइ लए पानि देबै दए तऽ पी लेतै पी कऽ आ बढ़िआँ नाहित दए देबै अइगनामे आइ जेतै ने देखि लेबै जे आइ रहलै उड़ैत उड़ैत चलि आबैत छिकै ने तऽ ओकरा दै छियै दए चाबल पानि तनी मनी जे मुढ़ी छीट दै छियै बस खाइ लै छै चिड़ियाँ चिड़ियाँमे फुदकी रहैत छै फुदकी आ एगो की कहैत छै अथी जकती रहैत छिकै एकदम भुला सनक रहैत छिकै एगो ओ चिड़ियाँके नाम नहि जनैत हियै मगर ओहो चिड़ियाँ रहैत छै ने ओहो चिड़ियाँ बहुत अच्छा छै ओहो तेकरबाद बगुला छै बगुलाकऽ बगुलो होइत छै तऽ ओहो तऽ उजरे टाइपके छै ओकरो खाना पानिमे मतलब दै हियै पानि दै छियै चाबल मुढ़ी चना छीट दै छियै ओहो खाइ लै छिकै ई भए गेलै चुट्टा होइ गेलै चुट्टा कऽ अथी दे दै छियै मिट्ठा आ आटा मिलाइके दए दै छियै ओ खाइके ओहो अच्छासँ करिका चुट्टा मोटका रहैत छै ओ एगो ओ जे पिरका चुट्टा ओ दुन्नू मिट्ठा मिलाइ दै छियै ने अच्छा होइत छै